یہ بات حقیقت ہے کہ بالی ووڈ نے ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے رجحانات کو متاثر کیا ہے بہت سارے لوگ بالی ووڈ میں ادا کار جو لباس پہنتے ہیں وہی ہو بہ ہو کاپی کرنے کی کوشس کرتے ہیں جی ہاں میں نے ایک فلم شاہ رخ خان کی دیکھی ہے جس کا نام رئیس تھا اس میں شاہ رخ خان نے ایک بلیک کلر کا کرتا پاجامہ پہنا تھا جوکہ مجھے بہت پسند آیا تھا بعد میں میں نے ہو بہ ہو اسی طرح کالا کالا کرتا پاجامہ سلوایا تھا اسی ڈیزائن کا جس طرح شاہ رخ خان نے رئیس مووی میں پہنی تھی رئیس مووی خاص طور سے شاہ رخ خان کے پہناوے کی وجہ سے جب وہ پٹھانی کرتا پاجامہ ہے اس ڈریس میں اس فیشن نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور وہ ڈریس میں نے ہو بہ ہو بنوایا بھی تھا بالکل اسی طرح